आंनि न'खरावहाय एन्जर दङ आरो इसिङावहाय इसिं न'आवहाय एन्जरबारियावहा हाबबोला मा मा दावायखौ होबा मा मा दावायजों एन्जरखौ फुथारनो हागोन आंनि न'खरावहाय इसेबां हि मुस्रियावबो हासुद्लायो खिदलायो इसेबां इसेबां खामानि मावबाबो जोबा जोबा बे न'खराव जानायावबो लोंनायावबो माथो एन्जरालाय मानला जोबलाङो एन्जर मानबायनायनि राहाखौ जोंलाय आंलाय मा खालामबावगोन इसेबां खामानिखौ मावबाबो मावबाबो एन्जरानो आंनि खामानिखौ फोजोबलाङा मावबाबो मावबाबो ओंखाम ओंख्रि दोनबाबो बेबो मानला लांगोन ओंखाम ओंख्रि गैयाबाबो खोबना दोनबाबो मानला लांगोन खोबाबाबो मानलागोन बेबायदि एन्जर मानलानाय बुस्थुखौलाय बोरै जागोन आं दावाय होआ सारा बे एन्जरखौ फुथारनो हाला आङो मा माजों दावाइजजों फुथारबा मोजां जागोनथाय आं बे बुस्थुखौ दा खालामनो नायनायावनो नायनायावनो सोब बुस्थु ओंखाम मैगङावबो हाबलांगोन माइरङावबो मानला लांगोन उन्दुनायावबो मानला लांगोन सिखारनो नायबाबो सिखारनायावहाय हायावबाबो इन्जरनि खिखौ गाफ्लांलाङो आरो खिनानै थांबाबो मावजि फिसिबाबो मावजिखौ बाहेराव हमलांनानै थांबाबो इन्जरा बारियावहा नायहैना हमनानै जाफैयो खैथाबा एन्जर दङ आंनि न'खराव आं मा खालामनानै बेखौ बुथारजोबनो हागोन बेबायदि रैखाखौ माबायदि दावाय होबोला माबोरै थैलांगोन इसेबां आं रानधोनि जाना थानानै ओंखाम मैगंखौ इन्जरा मानला लांबाय माबायदि खोबना दोननाय माबायदि दोनलांनाय आंखौ बेबायदि इसेबां न'खरनि फरियाला आंखौ रानधोनि नालाय खोबनायफोरखौबो आंखौ दाय जायो माबोरै खोबनाय नोंनि ओंखाम मैगं ओंख्रिखौलाय इसैबां माबानि इन्जर मानलानायनि खज' दङ इन्जुर मानलानायनि माबाया दंजोबो गासैबो दङ बे ओंखाम ओंख्रिखौ जानालाय मानो ओय र' जानो नांला होननानै आं संबाबो आरो आंनि संनाय समखौबो नेस्लाबा फरियाला आं बेबायदिबालाय बोरै एन्जर मानलानानै फिसा फिसौखौ ओंखाम मैगं ओंख्रि संना दोननालाय बोरै जाहोबावगोनसै आंलाय इसेबां आं बे न'खरावसो गुदुं जालायबाय बिदि जाजोबलांबायहाय गालाय गुजाय गालाय गुजाय बेखौ मावहां बेखौ दाहां बेखो खामानि खामहां बेखौ माबाहां आं मोसौ दै दौहैगोनना दुब्लियावसो थांगोनना ना न'सो नायगोनना बहाबा बहाबासो थाबाय हैनांगोन बहाबा बहाबासो मा खामानिखौ मावगोन एसेबां ज्राब दोनबालाय आंथ' जगार गारनासो थायोहाय खामानिखौ मावजोबनो गोसो गैयैबायदिसो जाजोबना लाग्रा जाबाय आङो मावनो दांनायावबो सिथ्ला सिबगोन सिथ्ला मानिबो एन्जर फैगोन बेखि थांगोन बैखिबो दाउ बोरमा मानि गासैबो गाला गासि खालामनानै दोनबाबो न' लिरना दोनबाबो इसिं इन्जुरखौ लिरना दोनबाबो बिफोर मानियावबो गासैबो दाउ अमा उरला उरसि खालामजोबना दोननानै बे न'खराव थानाबो आं नुनाय न'खराव थानानैबो जेबो मोनसे खामानिखौनो मावना दोनना ओयना बुंजानायसो जाबाय बै इन्जुर मानलानायफोरखौ बोरमा गादलानायफोरखौ मा खामबावसिगोन आंलाय दा मानसिफोरखौ बुङो बोरमाफोरखौ मोजां दोनदाल हो मोजां दोनथालाव होना नाय बयबो सोबानो खामानिखौ सोबानो मावो नालाय आथ्रानि आथ्रानि मावनायावहा न'खराव नेबाय थानाय सम गैया होननानै आं होसा होसि खालामबाबो बेखौ मानसिफ्रा गाज्रि सानो आंखौ बिबायदि गाज्रि सानबालाय बोरै जाबावगोन बिबायदि खालामबा जाला खामानिखौ मोजांखौनो मावनांगोन आं बयखौबो होखार होनबाबो दाय जायो बैखौबो बुंबाबो दाय जायो आं माबायदि जाबावगोन होनबालाय न'खर न'खराव खाथि खालायाव बुंबाबो दाय जायो बिथिं बुंहरबाबो दाय जायो मानो बोरमाखौलाय हगार हगार होयो नोंस्रालाय बिदि हगारना होबा होसारबालाय जोंखौ हामा मोनबाबोलाय मा जानोसै आरो मोसौआव दोनदा होनो लाबोयो मोसौ दोनदालखौबो मोजांहो आंहा नै फुल गायदों फुल गायनायखौबो बयबो फैना बोरमाफोरानो जाजोबफैबाय आरो मोसौ दोनदाल होनायाबो जाफैबाय इसे मोसौखौ दोनदाल होनो लांबोला मोसौनो दै दौनो लांबा माहाय मोजां मोजां नायनानै खुन्थिखो मोजां बुना हो गन्द्राय लां थांगोर लांबानो बुना होबानो मोजां जायो आं बे न'खराव बेबायदि माल बुस्थुखो गायनानै खामानियाव जुदि बोरमाया जास'जोबलांबा अमाया अमाया उरला उरसि खालामलाङोबा आलु गायो आलुखौबो जायोबा फानथाव गायो फानथावखौबो जायोबा आरो जोगोनार गायो जोगोनारखौबो माथो उरग्लां उरसि उदलां जोबो माथो गायबालाय जोगोनार गायबाबो फानिलाव गायबाबो दै होना एसे आं गबर हासारफोर होनानै गायै गायै दोनबाय गायनायनि गेजेरजोंबो खामानि मावबाबो मानो जाफुङै बिदि नोंसोरलाय हगार हगार होयो बोरमाखौलाय